कोंकणी भाशा ओल ऑवर वल्डाक जायते कडेन उलयल्ली वता कशी काय म्हणल्यार गोंयच्यान खंय पयलीं गेल्ले लोक ओल ऑवर वल्डार सेटल जाल्ले आसात थंय ते कोंकणी भाशेंत उलयतात अशें करून आमची कोंकणी भाशा जायते कडेन उलयल्ली वता आनी ती खूब कडेन उलयतात आनी लोकांक ती शिकपाक खूब उमेद उमेद जाता दुसरी भाशा शिकपाक